नमस्ते मैं साइकिल चाहिए बच्चों के लिए हमें रेंजर वाली साइकिल चाहिए रेड कलर की

हमे हीरो कम्पनी की चाहिए

हमें रेड कलर की चाहिए हमें मेरा बच्चा पंद्रह साल का है रेंज बता दीजिए साइकिल की कुछ डिस्काउंट कुछ डिस्काउंट मिलेगा मिल जाएगा साइकिल ये बताइए कि आप आपकी साइकिल आप ख़रीदारी कहाँ से करते हैं साइकिल कहाँ से लेती हैं कहाँ पर तो कहाँ से आप लाती हैं साइकिल ये तो बता दीजिए दिल्ली से दिल्ली किस जगह से लातीं हैं नहीं जाना नहीं है हमें लेना है ठीक है साइकिल का अच्छे से रेंज बताइए दाम बताइए पाच हज़ार का ठीक है तो रेड कलर की साइकिल है एक साइकिल लेनी है ठीक है दे दीजिए एक साइकिल